जोंनि बर' समाजावबो जे मोनसे मा होन्ना बुंगोन गेम्स स्पर्टस बेफोरबायदिया दङ जेरै क'क फाइटिं बेखौ बर'आव दाउला सौलायनाय होन्ना बुङो बेफोरखौ बांसिन हुवाफोरा गेलेयो बेखौ मोजाङैनो मिथियो गोदो गोदायनिफ्रायनो गेलेबोबाय थानायसोमोन बेयो आरो दंबावो जेरै एमब्लु बारनाय प्रग जाम्प बेखौबो गोदोनिफ्रायनो जोंबो स्कुलफ्राव फरायसालिफोराव जे गेलेबोनो मोनदों आरो दानि गथ'फोराबो मोनबोगासिनो आरो बिस्किट बाइट बेबो जे मारै गेलेनांगौ बेखौबो दानि फारायसुला फरायलुलिफ्राबो मिथियो आरो मिउजिकेल सियार होन्ना बुङो बेखौ बेखौबो जे दानि फरायसालिफ्रावबो गेलेनाय जायो आरो दंबावो बुहुत राजा रानि बेखौबो जे माबोरै गेलेनांगौ बेखौबो मिथियो आरो जे काबादि काबादिया जे खैजोन गेलेयो माबोरै गेलेयो मा बायदि डिसिप्लिनफोरा दङ काबादि गेलेनायफोराव बेखौबो जे बयबो मिथिखायो आरो जोंबो गेलेबोगासिनोमोन स्कुलफ्राव फरायसालियाव दानि गथ'फोराबो बेखौ गेलेबोबाय थादों आरो बेदमिन्टन बेदमिन्टन बे मानि बुहुत कस्टलि बेखौबो गेलेयो गेलेनाया ओमफ्राय फुटबल फुटबलखौबो हिन्जावफोर आरो हौवाफोर गासिबो गेलेयो माबायदि इन्टारेस्टिं जायो फुटबलावबो आरो जे क्रिकेट क्रिकेट आंबो गेलेयोमोन गुवाहाटि इउनिभारसिटि विकफ्राव मा बायदि इन्टारेस्ट नाङोमोन क्रिकेटफोरखौ गेलेबोला खैजोन प्लेयारस नांगौमोन आरो फिलडिं बलिं बेटिं गासिबो जे एसे डिसिप्लेनै गेलेनाङोमोन ओमफ्राय जे मिस कनसेपशन जोंनि गेजेराव जे बर' समाजआव मिसकसेपशनबो दङ दासिबो जे हिन्जावफोरा गेलेनो मोना आइजोफोरा गेलेनो मोना नाथाय बे जोंनि थाखाय बुहुत माने गोरोन्थि जे बेखौ गेलेबा जे सासे मानसि जाहैया होननानै जों खोनानो मोनबाय थायो नाथाय बेयो जोबोर गोरोन्थि जेरै जे जोंनि बर' समाजावनो दङ जोंनि बर फिसा जमुना बिसोरो जे मा बायदि प्लेयारस जाहैनो हादों प्लेयारस स्टेट प्लेयारसफोर बो जाहैनो हायो खेलानि गेजेरजोंनो आरो जे एदभान्टेज